उन्दै गथ'फोरखौ बिमानि रावजों फोरोंनाया गावनि हारिनि थाखाय खुब गोनांथि मानोना गावनि बिमानि रावजों सोलोङोब्ला गथ'फोरनि मेलेमाव हाबहैयो गथिखे बर'फ्रा बर' रावजों फरायनांगौ उन्दैनिफ्रायनो बे सरसाखौ लाखियोब्ला बर'नि जिनाखि गोनांथि मानि सात्र' ओंखारनांगौ बर' रावजों फरायोब्ला गथ'फ्रा थाबैनो बुजिगोन सोलिनो हागोन ओंखायनो गावनि बिमानि रावजों उन्दैनिफ्रायनो फरायलाङोब्ला गथ'फ्रा थाब थाब बुजिनो हायो ओंखायनो बर' रावजों बर'फ्रा बर' रावजों फरायनांगौ आरो बिमा बिफायाबो बर' रावजों फोरोंनायखौ गोनां होननानै साननांगौ मानोना बर' जानानै बर' रावजों फरायाब्ला बर'नि जेनाखि भाषा बेफोर गोमालांनो

बिखायनो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौनो दा बिमा बिफाया बर' रावजों फोरोंनाया खुब गोनांथि मानोना नों आं गारजेना गथ'फोरखौ बिमा रावजों फोरोङाब्ला हारिनि जेनाखि भाषा बेखौ खोमानानै लानाय बादि जायो ओंखायनो गथ'फोरखौ जिसिबां हायो गावनि बिमा रावजों फोरोंनांगौ जाहाथे उन्दैया मोजाङै मोजां फरायनानै मानसि जाहैनो हायो बेखौनो बयबो रायजो राजा बर' रायजो राजाफ्रा गाव गावनि फिसाफोरखौ बर' राव फोरोंनो थाखाय गोनांथि होननानै आं सानो उन्दै उन्दैफ्रा जायखि बर'आनो जा एबा जायखि एसामिसानो जा बिमा रावजों सोलोंनाय बायदि जाया आरोखि ओंखायनो उन्दैफोरखौ बर' रावजों फोरोंनाया गोनां होननानै आं सानो दिनै जोंनि ओनसोलावनो अनेखफोर नुबाय बर' साहित्या सभानि मानसिफ्रा बर'फोरखौ बर' रावजों सोलोंनांगौ होननानै बुङो नाथाय गाव गावनि गथ'फोरखौ गुबुन गुबुन मिडियामाव सोनानै माने इंलिश मिडियाम एसामिस मिडियाम बिदिनो दस्रा मिडियामाव सोयो खिन्थु जोंनि गामिनि मानसिफ्रासो बर' मिडियामाव सोयो आरोखि बेखौ नुनो मोनो ओंखायनो जायखि जाया गोरोंब्लाबो माबाब्लाबो गथ'फोरखौ बर' मिडियामाव सोनो थाखाय आं खावलायो जाहाथे राव आरो जाथिया थांनानै थानो थाखाय बर' रावखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनानै मिडियामफ्राव सोनानै बर' मिडियामफ्राव सोनानै मोजां सोलोंथाय लाहोनांगौ बेखौ आं सानो आरोखि